नेबोके गाछके जे हमसभ खोधि देलहुँ आओर खोधिके ओकरा जे होइ छै लगा देलहुँ चिकनी माटी आओर चिकनी माटी लगेलाके बादमे जे हइ से ओ जब जल्ला थो कएलक तऽ ओकरा काटि लेलहुँ काटिके जाके खेतमे रोपलहुँ आओर खेतमे रोपलाके बाद ओकरा जड़िमे किछु भेनारी ओनारी दऽके गोबर करसी दऽके आओर पानि दैत रहलहुँ बड़महल ओहिमे से अपनहि गाछ लागि गेलाह

अच्छा अइसेहि सबकिछुके गाछ जे हइ से जेना फूल हइ फूलोके गाछके इएह तरीकासे हमसभ रोपलहुँ आओर रोपिके ओहिमे जे हइ से कोइ दैत गेलहुँ पानि उनि पानि बड़महल देलहुँ पानि दऽके जे हइ ओ पौनकी दऽ देलक आओर ओकरा जे हइ से घेर मेढ़ देलहुँ बढ़िआँसे जेकि माल जाल बकरी चरि नहि खाइ आओर भैँसा वैसा आमके भी इएह कहैके जे हइ से खोजिके आम आमके जे हइ से आँठी जे फेकलहुँ खाके धिआपुता चाहे अपनेसभ बाड़ी झाड़ीमे ओहिमे से जे हइ से आमके जे पेड़ देलक पेड़ देलक तऽ ओकरा उ उ उखाड़िके लऽ जाके खेतमे बढ़िआँसँ जमीनपरमे रोपलहुँ आओर ओकरामे पानि दऽ कऽ आओर भेनारी उनारी दऽ कऽ जे हइ से गोबर करसी दऽके ओकरा घेर मेढ़के ओ लागल नमहर भेल जब ओ खूब नमहर भऽ गेल तब ओ अपना ओ फ्री भऽ गेल नहि तऽ जब तक बच्चा रहल पूरा गार्डिन्ग कएलहुँ